उत्तर प्रदेश में लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न बहुत ही धूम धाम से मनाते हैं जिसमें राम नवमी राम नवमी भगवान राम द्वारा सभी राक्षसों का वध करते हुए अंत में रावण का वध करके जब वो घर अपने वापस अयोध्या लौटे तभी हम उसको राम नवमी के रूप में मनाते हैं और यहाँ तक कि हम लोग के यहाँ राम नवमी का मेल पहले मेला लगता है और इस मेले में विजय दशमी पड़ती है विजय दशमी में वैसे ही रावण का वध किया जाता है जैसे भगवान राम ने उसमें सच में जो वध किया था उसको उस दर्शाया जाता है उस मेले के माध्यम से लोग दूर दूर से बहुत धूम धाम से मेला मनाया मनाया जाता है राम नवमी का मेला भगवान राम के घर वापस घर लौटने के बाद रावण का वध करने के बाद मनाया जाता है और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूम धाम से राम नवमी का पर्व मनाया जाता है भगवान राम नवमी को राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म कराया जाता है उसी दिन जन्म करा के उस दिन बहुत ही धूम धाम से गाना बजाना भजन कीर्तन के साथ भगवान राम का राम नवमी बनाई जाती है और हमारे उत्तर प्रदेश में मूर्ति कला मूर्ति कला के मामले में उत्तर प्रदेश में मिट्टी की जैसे कुम्हार लोग हैं मिट्टी का घड़ा दिया कलश और मूर काफी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ का निर्माण जो मिट्टी से कर देते हैं वैसे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे नहीं होता है यहाँ मिट्टी से सब कुछ बना दिया जाता है भगवान की मूर्ति तक बनाई जाती है जो जैसे कि दुर्गा पूजा में मूर्ति लगती है वो भी मूर्ति मिट्टी से ही बनी होती है मिट मिट्टी के इस्तेमाल से कुम्हार के द्वारा नक्कासीदार मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं उसपे काफी समय लगता है मूर्ति बनाने में मूर्तिकार मूर्ति कला के मामले में उत्तर प्रदेश में मूर्ति कलाकार जो हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ तैयार करते हैं उसको तैयार करने में काफी समय लगता है उस मिट्टी से आकृति बना कर उसको पैंट पॉलिश करते ही बहुत ही अच्छी बहुत सुंदर और हम लोगों को मिट्टी का गर्मी के दिन में लोग वो मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के घड़े का पानी बहुत ही जल शीतल और सुंदर बहुत ही अच्छा होता है जो पीने में स्वादिष्ट और शरीर के लिये लाभदायक होता है मूर्तिकला के मामले में उत्तर प्रदेश हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये यहाँ पे यहाँ पे ऐसी ऐसी नक्कासी की पत्थर की मूर्तियाँ भी बनती हैं संगमरमर की मूर्तियाँ भी बनती हैं मूर्ति कलाकार ऐसे ऐसे हैं जो कि हमारे हमारे उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना बनाते हैं जो दो लोग आकर ले जाते हैं यहाँ से बनारस में यहाँ तक कि भगवान का जो शंकर भगवान का शिवलिंग है वो भी तैयार किया जाता है जो कि लोग काफी दूर दूर से खरीद कर यहाँ से ले जाते हैं अपने यहाँ रखते हैं मूर्ति कला में उत्तर प्रदेश काफी हद तक सबसे अच्छा और सबसे बढ़ियाँ मूर्ति और सस्ते दाम में भी देते हैं यहाँ कैलाश मेला यहाँ उत्तर प्रदेश में कैलाश मेला यानि शिवरात्रि का मेला है शंकर भगवान का मेला जो लगता है वो महाशिवरात्रि के दिन लगता है माना जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत के जश्न को और कैलाश मेला के रूप में मनाया जाता है राम नवमी कैलाश मेला दुर्गा पूजा यहाँ पे काफी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो मनाये जाते हैं यहाँ यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है कैलाश मेला कैलाश शंकर भगवान का नाम कैलाश कैलाश मेला जो कि हमेशा हर शिवरात्रि के दिन मेला लगता है यहाँ पे दूर दूर से गाँव गाँव में भी मेला लगता है और शहर मे भी मेला लगता है दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए शंकर भगवान का जलाभिषेक करते हैं और शंकर भगवान का जलाभिषेक करके ही लोग वहाँ से आते हैं जैसे यहाँ पे शिवलिंग है क्या बोलते हैं काशी विश्वनाथ बी एच यू काशी विश्वनाथ संकट और यहाँ जागेश्वर नाथ बाबा का ऐसे ऐसे धाम हैं जहां पे लोग जाकर जल चढ़ाते हैं और वहाँ मेला देखने के लिये दूर दूर से लोग आते हैं शंकर भगवान का मेला लगता है और ऐसे ऐसे जो मेला है